हैलो हमरा एगो बुक लेना हैं तऽ ओ कितनामे परतै नहि हम तऽ अभी दूरमे है तऽ सोचलिय की जाइते जाइते लेट हो जेतै ने हमरा जल्दी चाहिए इसीलिए सोचलिय की हम फ़ोन पर बोल दे अगर हुतौं त फ़ोनपे हँ क देबौं जाके जल्दी लए लेबै फिर भीड़ रहतै दुकानमे फिर दिक्कत होतै ने अभी खोज के रखबी तैं सॅं ओ अच्छा तऽ कितनाके डिस्काउंट हो हर बुक पे डिस्काउंट है ट्वेंटी पर्सेंट ओ अगर हम ट्रान्स्लेट के बुक लेबै तऽ आओर आओर भी बुक लेबै तऽ ओ तऽ हम यहाँ से अगर एतौ फोनपे करबै तऽ कोइ दिक्कत ओ चलूँ तऽ हम एही सोचलिय की फोनपे करि देबै सीधा फ़ोन करि देब तऽ ओ निकालि कऽ रखतै तऽ एबै ने तऽ कते ढूँढबै भीड़ भर्रका रहतौ दुकानमे ओ ठीक है तऽ कितना देरमे आइयो पाँच बजे ओ लेकिन हम दुकान देख लेबै ने दुकान है कहाँ पे हमरा एड्रेस बता देबै तब ने अच्छा हँ अच्छा अच्छा तोर दुकानमे सबसे महँगा आओर अच्छा बुक क़ोन सा है ई तऽ बता दे जे की अच्छा से पढ़ऽ हमरा समझमे आबै सब चीज एकदम हँ हँ ओ तऽ ओ तऽ है लेकिन फिर भी तोरा तऽ जादा पता होतौ ने बुक के बारे शमे कियाकि तोर तऽ दुकान हो जेनरल नोलेज अच्छा जेनरल नोलेज के जे है बुक ओकर दाम कितना हो पाँच सए डिस्काउंट डिस्काउंट हौ तऽ अपने एतौ की

अच्छा ठीक है तब आबै हँ